मेरे भाई बहन और हम व्यवहार मे एक जैसे हैं साथ ही में कुछ हमारे बातचीत है उस में भी हम एक जैसे लेकिन सभी का एक व्यवहार जो कि अलग है की हम जो मेरी भहन है वो छोटी छोटी बातों पर ग़स्सा हो जाती है और हम लोग कुछ व्यवसायिक मामलों मे भी अलग हैं जैसे कि हम लोग लोगों से बातचीत करना और अपने कार्यों में भी अलग अलग है

उसे मतलब प्रकृति से और गाँव से बहुत प्यार है और मैं शहर में रहता हूँ तो मुझे शहरी वातावरण से प्यार है मेरी भहन को हाँ गाँव के वातावरण से प्यार है मैं अब शहर में रह कर अपना व्यवसाय चला रहा हूँ और इस में भहुत ख़ुश हूँ क्योंकि मेरी रुचि शहर के वातावरण और व्यवसाय में है इसी प्रकार मेरी भहन की रुचि कृषि में है वो गाँव मे रह कर कृषि करती है वो अपना परिवार वहाँ चला रही है और साथ ही में हमारा जो बोल चाल का कीवहार और बातचीत है वो भी एक जैसा ही है सिर्फ़ हमारा जो ग़ुस्सा है वो है कि भहन छोटी छोटी बातों में ग़ुस्सा हो जाती है और मैं बातों को सम्भाल लेता हूँ मैं ज़्यादा ग़ुस्सा नहीं होता हूँ